मैं ऐसे व्यक्ति को सलाह देना चाहूँगा जो अभी तैरना सीख रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये होती है कि जब तक आपको तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता है किसी भी गहरी या फिर बड़े तालाब नदी या फिर झील वगैरह में तैरने का कोशिश नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक और जानलेवा हो सकता है क्योंकि आपको अभी तैरना अच्छे ढंग से नहीं आ रहा है तो आप तैरने के लिए बड़े किसी बड़े नदी तालाब में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक और जानलेवा हो सकता है और अगर जैसे आप तैर रहे हैं तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तैरना सीख रहे हैं तो आपको पहले अगर कोई बता रहा है कि कैसे तैरना है क्या क्या इस्टेप है क्या क्या एक्टिविटि को रखना चाहिए अपने अंदर तो वो चीज़ों को ध्यान से समझना और उसको नॉर्मल पानी में यानी कि ज़्यादा गहरा न हो आपके चेस्ट तक अगर पानी है तो उसमें तैरने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उसमें आपको डूबने का खतरा नहीं होता है तो मैं उनको संपूर्ण रूप से सलाह यही देना चाहूँगा कि अगर वो तैरना सीख रहे हैं तो पहले वो तैरना अच्छे से सीख लें और जब तैरना आ जाए तभी वो गहरे पानी में तैरने की कोशिश करें नहीं तो उनको नॉर्मल नॉर्मल पानी में जहाँ तक कम पानी हो उसमें तैरने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये ऐसे एक्टिविटी करने से उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें अगर जैसे उनको तैरना भी नहीं आ रहा है तो उनके लिए कोई खतरा नहीं होगा